ہلو گڈ ایوننگ ارے ہاں رامیش بات کر رہے ہیں آپ ارے جناب آپ کی ٹیکسی ابھی تک پہنچی نہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں وہ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں کارنر پہ جناب تو آپ کو تاخیر کیوں ہو رہی ہے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے آپ کو ٹریفک ہے یا کوئی اور ایشو ہے گاڑی خراب ہے آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی خراب ہے یا جو بھی ہے اس کو فکس کیجیے اور جتنا جلد ہو سکے آپ پہنچ جائیے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور کافی دیر آلریڈی ہو چکی ہے